भाषा कंहिं बि संस्कृती लाइ जाम जरूरी हूंदी आहे अगरि भाषा ई लुप्त थी वेंदी संस्कृती बि लुप्त थी वेंदी आहे कंहिं बि असांखे सुञाणे न सघंदो आहे असां देश में पंहिंजी पहचान न करे सघंदा आहियूं हाणे बि सिंधी भाषा जो हाल कुझु ईअं ई आहे कोई सिंधी ॻाल्हाइण न थो चाहे घर में माउ पीउ ॿारनि सां सिंधीअ में न था ॻाल्हाइण इन स्कूल में बि सिंधी सब्जेक्ट जाम घटि जगहिनि ते आहिनि कंहिं कंहिं स्कूल में त बिल्कुलु ई हिनखे कोई अहमियत न ॾई वेंदी आहे त हीअ सभु लुप्त थींदा था वञनि धीरे धीरे हाणे कोई बि घर में ॻाल्हाईंदो ई न त ॿार छा सिखंदा अगरि ॿार कुझु न सिखंदा त वॾे थी करे हो पंहिंजे ॿारनि खे या अचण वारे समय में पंहिंजे दोस्तनि खे कीअं ॿुधाईंदा की असां सिंधी आहियूं या असां हीअ त हिन संस्कृतीअ सां बिलॉंग कंदा आहियूं इन करे असां सभनीनि खे पंहिंजे ॿारनि खे सिंधीअ में घर में ॻाल्हाइणु खपे स्कूल में बि सिंधी सब्जेक्ट हुजणु खपनि ऐं सभनीनि खे सिंधी अचणी खपे ताकी असांजी संस्कृती कायमु रहे हाणे बि मुंहिंजा जाम अहिड़ा दोस्त आहिनि जो मूंखां पुछंदा आहिनि तू कहिड़ी संस्कृतीअ मां आया आहिनि उओ ॿुधाईंदी आहियां सिंधी त उन्हनि खे ख़बर ई न हूंदो आहे की सिंधी माण्हू केरु आहिनि त हीअ ॿुधी करे त थोरो बुरो लगंदो आहे त सभु ईअ कोशिशि कनि की असां सिंधीअ खे जाम वधायूं ऐं सभु इनखे अॻता पहुंचाए ऐं सभनीनि खे ख़बर हुजे की सिंधी माण्हू केरु आहिनि ऐं हर संस्कृतीअ जे माण्हुनि खे पंहिंजे घर में पंहिंजी भाषा ई ॻाल्हाइणी खपे भाषा जाम जरूरी थींदी आहे जीअं मुंहिंजे घर में सिंधी ॻाल्हाईंदा आहिनि मुंहिंजा माउ पीउ मूंसां मुंहिंजा भावर भेनर सभु सिंधीअ में ॻाल्हाईंदा आहिनि त सभनीनि खे सिंधीअ में ॻाल्हाइणो खपे ऐं जे बि भाषा जा हो संस्कृतीअ खे बिलॉंग कंदा आहियो पंहिंजी भाषा खां शर्माइण न खपे सभनीनि खे पंहिंजी भाषा खे जेतिरो थी सघे ॻाल्हाइणु खपे त तंहिंजे लाइ ऐं हुनमें भागु वठणु खपे जीअं सिंधी नाटक थिया सिंधी डांस थिया सिंधी गान गाना ॻाइण थिया त हुनखां ॿियो बि प्रोत्साहनु वधंदो आहे असांखे ॿी बि शयूं सिखण खां मिलंदी आहे ऐं ईअ ॻाल्हि ख़ाली सिंधीयुनि जे लाइ न आहे सभनीनि जे बि भाषा खे ॻाल्हाईंदा आहिनि पंहिंजी भाषा खे अॻिया वधाइण लाइ हो हिन सभिनि शयुंनि खे करे सघनि की डांस में पार्टिसिपेट कनि सिंगिंग कनि ऐं घर में ॻाल्हाइण नाटक कनि तंहिंखा हो जाम सुठी तरीक़े सां पंहिंजी भाषा खे सम्झी सघंदा ऐं ॿिए खे बि सम्झाए सघंदा था की असांजी भाषा लुप्त न थी वञे ऐं सभु हुनखे सम्झी सघनि ऐं सभु खे ख़बर हुजे की असांजी भाषा कहिड़ी आहे असां कंहिंजी संस्कृतीअ मां बिलॉंग था कयूं ऐं असांजी बि हिक पहचान हुजे अचनि वारे समय में हीअं न थिए की असां ॻाल्हायूं ई न पंहिंजी भाषा में ऐं सभु असांखे विसरी वञनि कंहिंखे ख़बर न हुजे की सिंधी केरु हुया या पंजाबी केर हुया अगरि सभनीनि खे पंहिंजी भाषा खे ॻाल्हाइणु खपे ऐं अॻिते वधाइणु खपे ऐं प्रोत्साहनु ॾियणु खपे पंहिंजे ॿारनि खे बि नाटक में ॻाइण में डांस में अॻिते वधण जो आहे सिंधी लिखाइण बि सिखाइणी खपे ताकी ॿारनि खे लिखणी अचे पढ़णी अचे त उनखां हू जाम अॻिते वही वञी सघंदा आहिनि ऐं सभनीनि खे ॿुधाए सघंदा आहिनि की असां हिन संस्कृतीअ मां बिलॉंग था कयूं